جس مجھے سب سے زیادہ آ تاریخی مقامات دیکھنے کا شوق ہے جیسے تاج محل لال قلعہ جس کے لیے میں سفر بھی کیا ہوں اور میں ایک مرتبہ دو مرتبہ بلکہ گیا ہوں تاج محل دیکھنے کے لیے اور دونوں مرتبہ میں باقاعدہ تاج محل کے اندر گیا اور لال قلعہ ایک وہاں پہ اکبر کے اعظم کا بنوایا ہُوا میں اُس میں گیا اچھے سے گھوما اور سیر کی اُس کے دیوانِ خاص دیوانِ عام اور اچھے اچھے محلات اُس میں ایک موتی مسجد ہے وہ دیکھی جس میں اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد شاہجہاں کو قید کر کے رکھا تھا تاکہ اُس میں وہ نماز پڑھ سکے اور میں ابھی چند مہینے پہلے دلّی گیا تھا میں دلّی کی جامع مسجد دیکھا لال قلعے دیکھے اور ہمایوں کا مقبرہ جو بہت ہی عظیم الشّان ہے وہ میں نے دیکھا